भीषण गर्मी में बहुत से पौधों का जीवित रहना मुश्किल होता है जैसे मनी प्लांट है पुदीना है तुलसी का पौधा ज़्यादा गर्मी पड़ने पर सूख जाता है और उसको स बचाने के लिए हमें तरह तरह के प्रयास करने पड़ते हैं जैसे पानी देना और ये अपना बार बार पाद दिन में कम दो तीन बार पानी देना है और गमलों को छांव में रखना है और सी या तो ज़मीन में अगर उगते हैं तो तो भी पानी की आवश्यकता पड़ती है पानी एक दो बार तो देना ही पड़ता है और गमलों को भी छायों में रखना पड़ता है दिन में दो तीन बार पौधे क की मिट्टी निकाल कर उसको वो कर सज सतिच करना पड़ती है मिट्टी को छो छोटे पत्थरों से रख कर ढ़क कर पानी सूख न जाए उसके लिए प्रयास करने पड़ते हैं सुबह शाम दोनों समय पौधों को पानी देना पड़ता है और दवाइयाँ दवाइयों का भी छिड़काव करना पड़ता है लू से बचाने के लिए प्रबंध करने पड़ते हैं छाया वाले पौधों को तेज धूप न बत ना लगे उसके लिए भी प्रयास करने पड़ते हैं सुबह शाम भी पा पौधों को पानी का छिड़काव करना चाहे चाहिए